जोंथ' गोदो स्कुलाव फरायनाय समाव माबा जा काबादि गेलेखायोमोन आरो काबादिखौ बिराद मोजां मोनखायोमोन आं हौवाफ्राथ' बे बल गेलेयो ओमफ्राय जोंहा काबादि गेलेयो स्कुल आव बिदिनो बादायलायनाय जायोमोन आरोना गिदिर क्लास ओन्दै क्लास बिदिनो गेलेयोमोन स्कुल आव मोनसे माबा जायोमोन बोसोराव खनसे स्कुल उइख जाबाथाय जोंहा बिदि गेलेनाय माबा मोनोमोन आरो सायख' जालायलायोमोन बिदिनो गामियाव ओमफ्राय बिदिनो गामिआवबो बिदिनो गेलेयोमोन काबादि ओमफ्राय बिदिनो बादायलायनाय बे दस्रा गामिनिजों दस्रा गामिनि बिदिनो बादायलायनाय जोंहा ओमफ्राय बे काबादि गेलेनायाव माबा सेलेक्ट जालायलायोमोन काबादिखौल' आङो हाइस मोजांमोनखायोमोन दानि गथफ्राथ' दा माहा खेलाफोरखौ गेलेबावनो दा मबाइलाव नो थायो मबाइल जोंनो सानसे जायो स्कुलाव थांनोसैलाय फैनोसैलाय नै मबाइल नायनोसैलाय ओरै दसे सम बिदिनो लेखा फरायनोसैलाय आर मबाइल जेबो दा गोदोनि जेन'बा माबा खेलाफोरखौ जेबो गेलेनो माने जेब्बो मोनथिया आरो बिसोरना माबा दा जुगफ्राबो आलदा आलदा सोलायलांबाय नालाय गोदोनि जुगजों दानि जुगजोंलाय बहा सोलिनो खालि बे गथ'फ्रा मबाइल जोंसैनो आरो